दिक्खो जी साढ़े उधमपुर च काफी एन जी ओ चैरिटस हैन जि'यां अस आक्खी सकने एन जी ओ सैक्सेशन जेह्कियां हैन कन्नै अजकल युवा सोच युवा भारत जेह्का ऐ ओह् बड़ा बधी चढ़ी जेह्का ऐ उधमपुर च कम्म करा दा

जि'यां किश स्टूडेंट जो ऐजूकेशन नी अफोर्ड करी सकदे उ'नें गी अस फ्री टूयशन प्रोवाइड करवाने होन्ने कन्नै गै कन्नै ओह् बच्चे जेह्के हैंडीकैप न चली फिरी नेईं सकदे उ'नें गी अस रिसोर्सेज परोबाइड करवाने होन्ने इ'यां अस उं'दी हेल्प करने ठीक ऐ कन्नै साढ़े उधमपुर च जाग्रती ओलड ऐज होम जेह्का है ओह्बी एह् जेह्का साढ़े घर दे कन्नै गै इ'यां बिलन बांई च ओह् पोदा ते उसी करी जेह्का ऐ ओह्बी काफी हैल्प फुल है उ'नें लोके आस्तै जि'नें किश बच्चेंह् दे कोबिड जेह्के न कोबिड़ च कोई बच्चे अपने मां प्यो गी खोई चुके दे न उं'दी अस हैल्प करी सकने उं'दे कश जि'यां थल्लै असें इक क्वश्चन च हिंट बी दित्ता भारती हयूमन केयर फाउड़ेशन लाइफ लाइन फाउंडेशन ते जेह्कियां न औह इंडिया दी गै ऐन शायद उधमपुर च बी एह् कम्म करदियां न